मिगी अज्ज एह् सवाल आ दा ऐ कि जेह्का साढ़ा मीडिया ऐ ओह् नि'क्की मुट्टी न्यूज़ जेह्की ओह् कवर करदा ऐ ते अ'ऊं उसी सनांऽ नी कि जेह्की नि'क्की मुट्टी खबर ऐ ओह् ते बिलकुल बी कवर निं करदा ऐ जेह्कियां बड्डियां बड्डियां खबरां जि'यां विराट कोह्ली ने ट्रॉफी जित्ती जि'यां जि'यां की जि'नें मेडल जित्ता जि'नें किश कीता ओह्दा ते सारा ई दसदे न क्योंकि ओह् इ'न्ना जादा इत्त दसदे न क्योंकि जि'न्ना बी मीडिया बड्डा बिच मतलब कि बड्डे बड्डे जेह्के बड्डे बड्डे जि'यां जि'यां बिल गेट्स ऐ उस एह् मतलब ओह् इ'न्ना अमीर ऐ जि'यां अंबानी ऐ उस करोड़पति शो खे'ल्ले दा ओह् ते एह् बगैरा बगैरा दस्से दा वट् जेह्की नि'क्की नि'क्की मुट्टियां जेह्कियां खबरां होंदियां जि'यां इक बच्चा स्टोरी लिखा दा नुहाड़े बारै च नेईं दसदे हैन जि'यां बच्चा डांस करा दा नुहाड़े कोल डांस दा टैलेंट ऐ ओह् बी मीडिया नेईं दसदा ऐ ते मिगी एह् बड़ा जादा अफसोस होंदा ऐ कि जि'यां कुसै कुसै दे घर बाह्र मां ब'ब्ब मरिये ते पिच्छें बच्चे रेहिये ते उ'नें ई देख भाल कुस करनी ऐ एह्बी मीडिया नेईं दसदा ऐ हून जेह्की सरकार ऐ उ'नें ई कि'यां पता लग्गना कि कुसी पैसे चाहिदे कुसी नेईं चाहिदे न ते केई बार इ'यां होंदा जि'यां मीडिया जेह्की ऐ इक बारी अ'ऊं रस्तै चला दी ही ते में दिक्खेआ इक जेह्की कुड़ी ही नी ओह् बड़ी जादा रोआ दी ही क्योंकि नुहाड़ा ब'ब्ब जेह्का हा ओह् मरी गेदा हा ते नुहाड़े आस्तै बड़ी जादा रोआ दी ही क्योंकि ओह् इकलौती ही हून उस बचैरी हून कु'त्थुआं केह् करना बचैरियै कु'त्थें जाना इक कुड़ी ऐ कन्नै भी तुगी पता तुसें गी पता ऐ जेह्का समाज ऐ साढ़ा ओह् कि'न्ना खराब ऐ ते भी केह् गलांदे मीडिया एह् बगैरा नेईं दसदी ऐ क्योंकि मीडिया अस अगर फोन करगे ते ओह् आई जंदी ते इ'यां इ'यां ओह् नेईं औंदी ऐ इ'यां उ'नें ई पता निंं लगदा ऐ जि'यां कि मीडिया ऐ मिगी लगदा ऐ कि ओह् नि'क्की मुट्टी खबर ऐ ओह् नेईं कवर करदा ऐ आं मिगी बड़ा जादा अफसोस होंदा ऐ पर में चाह्न्नीं आं कि में बी अगर इक रिपोर्टर बनांऽ ते में ऐसा ना करांऽ में सारे लोकें जेह्की नि'क्की नि'क्की मुट्टी मुट्टी खबरां न ओह् बी कवर करांऽ ते जेह्के लोग न ओह् उ'नें उं'दे थोह्ड़ा हौसला बढ़ा ते हून इक बारी केह् होया ग्रांऽ च गै साढ़ा ग्रांऽ ऐ नाला कोड़ा उ'त्थें कोठी ढेही ते जेह्के लोग हे उ'न्न उ'नें कु'त्थें जाना हून होर कु'त्थें जाना उ'नें इ'न्नी मैह्नत कन्नै कोठी पाई दी ही ओह् सारी ढेही ते हून जेह्के हून जि'नें ढाही दी ही ते उं'दे खिलाफ कोई बी एक्शन नेईं लैता गेदा क्योंकि लोकें गी पता निं लग्गेआ मीडिया बिच नेईं डालेआ गेआ आं एह् गल्ल बक्खरी ऐ कि अज्जकल ऑनलाइन सिस्टम होइदा फेसबुक उप्पर डालो तां बी पता लग्गी जंदा पर भी जेह्के ग्रांऽ दे लोग होंदे उ'नें कु'त्थें होंदा फेसबुक बगैरा उ'नें ई औंदा निं ऐ जि'यां कु'त्थें औंदा उ'नें ई ऑनलाइन बगैरा किश बी चलना आंदा निं ऐ ऑनलाइन कु'त्थें चलाना औंदा उ'नें ई जां फेसबुक बिच पाना ओह् कि'यां पाना ओह् आं जि'यां जि'यां अमेरिका दे लोग होंदे आं उं'दी गल्ल बक्खरी ऐ क्योंकि उ'त्थें सारे पढ़ाकु होंदे पढ़ाकु आखदे न कताबी कीड़ा हैन आं ते सारे पढ़ाकु होंदे ते केह् गलांदे हून जि'यां कोरिया ऐ उ'त्थें ते पढ़ाई इ'न्नी महत्तव ऐ कि कोई गल्ल निं ऐ सारे पढ़े लिखे न ते मिगी ते लगदा कोरिया दी मीडिया बी अच्छी ऐ पर जेह्की साढ़ी मीडिया जेह्की जम्मू दी मीडिया ऐ नी ओह् मिगी लगदा थोह्ड़ी खराब ऐ जादा निं आखी सकनी अ'ऊं वट् थोह्ड़ी जेही खराब ऐ ओह् मतलब थोह्ड़ा औनूं थोह्ड़ा अपने अपने बिच दिक्खेआ चाहि्दा कमी केह् होंदी केह् नेईं होंदी हून जि'यां ओह् बड्डे बड्डे सरकार की आं भाई कि नेता ने यह् कर दिया हां भाई मोदी ने यह् कर दियां नई स्कीम चालू हो गई आं भाई जहां पर दंगे हो रहे हे हां ट्रेन मे आग लगा दी इ'यां सारे बोलते रहते हैं तो जो मतलब छोटी मोटी होती है जैसे यह् गरीब बच्चा ऐ रेलवे स्टेशन पे इक छोटा सा गरीब बच्चा ऐ वो बड़ा बड़ा स्हेई गाता ऐना रास्तें मे आते जाते सबको सबको सुनाता है सब को सुनाता ऐ वो गाना सुनाता ऐ उसको गाना गाना बड़ा शैल होंदा नुहाड़ा ते बड़ा शैल गाना मतलब इ'यां इ'न्ना शैल गांदा इ'न्नी मधुर आवाज़ नुहाड़ी पर जेह्की केह् गलांदे हून जेह्के लोक जेह्के आंदे जंदे ओह् सुनदे ते पैसे थ्होंदे छंडूदे नुहाड़े उप्परे ई ते केह् गलांदे कि जेह्की मीडिया उ'त्थें आ नुहाड़े बिचा टैलेंट दिक्खे ओह् बी मतलब बड्डे बड्डे जाई सकदा ते मतलब इ'यां तुस समझी सकने मतलब बड्डे बड्डे बड्डे बड्डे पोजिशन पर जाई सकदा ओह् बी पर जेह्के अमीर बच्चे न ओह् बी जाई सकदे हून जि'यां अमीर बच्चा डांस करदा भाई आं डांस आं डांस सेंटर पाउड़ना उसी डांस जेह्के कोचिंग उसी सखानी आस्तै पाउड़ना असें भाई आं भाई शैल डांस करा दा सखाना उ'नें जेह्की गरीब बच्चें होंदे उ'नें आपूं गै घर सिखना उं'दे कोल इ'न्नें पैसें नेई होंदे कि ओह् पैसे उ'त्थें खर्चन पढ़ाई पढ़ाई र खर्चन जां उत्त 'र खर्चन कु'त्थें खर्चे उ'नें बचैरें ई पता गै निं होंदा ऐ ते केह् गलांदे जेह्के नि'क्के नि'क्के बच्चे न गरीब जेह्के परिवार होंदे ओह् इ'यां नी आखदे कि नेईं तुस रैह्न देओ तुस पढ़ाई पढ़ाई जादा जरूरी ऐ ते जेह्के थोह्ड़े टैलेंट ऐ उसी रैह्न देओ इ'यां नेह् आखदे हून जि'यां अ'ऊं स्टोरी लिखनी मगर कोई ध्यान निं दिंदा ऐ मेरे उप्पर क्योंकि कोई ध्यान निं दिंदा ऐ मेरे उप्पर अ'ऊं बचैरी इ'यां लिखदी रौह्न्नी पर मिगी तां बी मतलब में अ'ऊं जेल्लै घरै आह्लें गी दिक्खनी भी अ'ऊं मेरे मनै बिच बी आपूं गै सोच आई जंदी कि आं भाई आं में एह् निं आखना चाहि्दा इ'न्ने पैसे निं हैन इ'न्ने पैसे निं हैन मेरे ब'ब्बै कोल ते